ہیلو جی سر جی میری بات زہرہ ریسٹورینٹ مینیجر سے ہو رہی ہے جی میں بٹلہ ہاؤس گلی نمبر چھہتر سے بول رہا ہوں میں نے جو ہے ڈھائی بجے آپ کے ریسٹورینٹ سے کھانا بک کیا تھا اور آپ کا ڈلیوری بوئے جو ہے ابھی پانچ بجے کھانا لے کر میرے دروازے کے سامنے کھڑا ہے تو میں نے تو ڈھائی بجے آڈر کیا تھا اور آپ کی سروس اتنی لیٹ ہے کہ وہ ابھی پہنچی ہے تو بتائیے میں اس کھانے کا اب کیا کروں جی جی جی وہ میرے سامنے ہی کھڑے ہیں ابھی جی ٹھیک ہے میں آپ کی سروس اور آپ کی ڈلیوری ابھی نہیں لے سکتا کیونکہ جو بھی مہمان ہمارے آئے تھے جن کی وجہ سے میں نے کھانا بک کیا تھا وہ تو اب جا چکے ہیں ہاں ٹائم دیکھ ابے بھائی ٹائم آپ خود دیکھیے پانچ بج گئے ہیں لیکن نہیں تین بجے تک تو کم سے کم آنا چاہیے تھا جی تو اب جو ہے میں آپ کے اس ڈلیوری کا جو ہے کوئی پیمینٹ نہیں دے سکتا جی میں ریٹرن کر رہا ہوں واپس کر رہا ہوں آپ کی سروس کو اور میری آپ سے رکویسٹ ہے کہ بھائی آپ اپنی سروس کو تھوڑا ٹھیک کریں کیونکہ آج نہ آج میرے ساتھ ہوا ہے کل کو کسی اور کے ساتھ بھی ہوگا اور روز بروز ہوتا ہوگا یہ سب معاملہ تو آپ اپنی سروس ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر کیسے آڈر کرے گا کوئی بھی یہی حالت رہی اگر تو اگلی مرتبہ ہمارا کوئی بھی آڈر آپ کے پاس نہیں جائے گا جی جی جی بالکل کوشش کیجیے آپ کوشش نہیں بلکہ سروس کو بالکل ٹھیک کیجیے کہ ٹائم ٹو ٹائم ساری چیزیں پہنچیں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے شکریہ